हैलो मां पूजा पाखराणी थी ॻाल्हायां मां तव्हांजो ऑटो बुक कयो आहे त तव्हांखे मां जेका पंहिंजे घर जी एड्रेस ॾिनी आहे उन पासे जे रस्ते जो कमु चालू आहे मां तव्हांखे इन करे फ़ोन कई आहे की जेका हुन पासे कमु चालू आहे त तव्हांखे ॿिए पासे घुमी करे अचिणो पवंदो त तव्हां मूंखे इहो ॿुधायो की उन पासे अचण में तव्हांखे घणो वक़्तु लॻंदो